जय झूलेलाल जय झूलेलाल मां थोक व्यापारी ॻाल्हायां थो जी मां तव्हांखे ॾियण चाहियां थी ईंअ तव्हांखे कपिड़ा मां वटि आहिनि थोक में जीअं बुशर्ट पैंटियूं बुशर्ट पैंट घघरियूं ॿारनि जूं और सलवार कुर्ता कुर्ता पैजामा सभु मां मुंहिंजी मतिलब दुकान ते सभु आहिनि त तव्हां मां खां वठण चाहियो था जी इंद इंद्रजिंद कलेक्शन जे नाले सां आलम बाग में दुकान आहे उनमें तव्हां अची सघो था वठी सघो था मूं खां जी मां वटि एतिरी एतिरी ज्यादा रेंज आहे पंजाह वठी पंजाह खां शुरू पंज पंजे हज़ारे तांई मां वटि सामान आहे एतिरो मतिलब लो कोन्ह हेठि खां हेठि मथे खां मथे दाम तईं मां वटि आहे तव्हां हिक बार अची करे विजिट कयो मुंहिंजी दुकान ते घुमी वञो नंढे ॿारनि जो बि आहे वॾनि जो बि आहे नंढा वॾा सभु ॿार स्कूल जी ड्रेसियूं बि मिलदियूं हुते कुर्ता पैजामा साड़ियूं साड़ियूं अॼकल्ह जे फ़ैशन जे हिसाब सां सभु लट्टो कपिड़ो आहे मां वटि त तव्हां हिक बार अची करे विजिट कयो

हा हा अॼकल्ह जेके अॼकल्ह जी डिजाइन हले थी पुराणे जमाने पुराणे ज़माने में अम्मा जन सुथड़ा पाईंदियूं हुइयूं त अॼ प्लाजो चऊं था उनखे जिन खे पहिरों सुथड़ चईंदा हुयासीं त अॼु प्लाजो आहिनि त सोचो पुराणो जमानो मोटी आयो आहे इन ला तव्हांखे हर शइ मिलंदव हर शइ कपिड़े में जेकी तव्हां वठणु चाहियो थी

सभु अथव तव्हांखे सभु हिक बार तव्हां अची करे दुकान ते घुमी वञो पैर पंहिंजा घुमाए वञो त तव्हांखे सभु मिलदव अॼकल्ह ऑनलाइन थी वियो आहे एॾो त माण्हू घुमण ई नथा दुकाननि ते ऑनलाइन वञी बसि घर वेठे एॾो इन्सान अॼकल्ह जो आलसी थी वियो आहे लेकिन मां लेकिन मां ऑनलाइन ते विश्वासु न करदी आहियां मूंखे लॻंदो आहे साम्हूं वञी करे पाण ॾिसो मां थोक विक विक्रेता आहियां त लॻंदो आहे पाण वञी ॾिसी करे अच वठ हिकिड़ो अलॻि ई हो हूंदो आहे सुकून मिलदो आहे त उनजे करे तव्हां हिक बार पंहिंजा पैर घुमाए वञो दुकान ते जी जी जी जी हा हा ठीकु ठीकु आहे हरे राम जय झूलेलाल